भारतावनो गासैबो साहाखौ मोजां मोनो जाय साहाखौ लोंनानै जोंनि गोसोआ मोजां जायो जोंनि न'खाथियाव साहा बागान फेक्टोरि दं जाय साहा बागान फैक्ट'रिनि मुङानो जाबाय ककराझार बागिचा बै साहानि साहा बागान क्मपानि बा फैक्ट'रिनिफ्रायनो जोङो साहा रंखौ लायनाय जायो आरो बे साहा रंखौ लायनानै जोङो न'वाव फुदुंनानै लोंनाय जायो आरो बे साहा फुदुं जेब्ला आङो साहाखौ फुदुङो अब्ला फुदुंनायनि सिगां लाल साहा फुदुङोब्ला दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होगोरनानै बिनि उनाव सिनि होयो आरो जेला सिनि होखांनानै सिनिया गलियो अब्ला रं हरो आरो बेबायदिनो लाल साहा लोंनो जोबोद मोजां मोनो आरो गाइखेर साहा फुदुंनाय समावबो गाइखेरखौ फुदुंग्रोबाय बिनि उनाव सिनिखौ हरबाय सिनि हरखांनायनि उनाव साहा रंखौ हरबाय अब्लानो साहाया मोजां लोंनो मोजां मोजां जायो लोंनो बिदिनो साहाखौ आङो न'वाव फुदुङो